मोटर लगेलासँ हमरासबके बहुत जादा सुविधा भए जेतै जेकरा कारण हमरा सबके दूर दूर जाएला पड़ै रहै पानि लाबैला कल से कुआँ से नदी से आओर नदी आओर कुआँ सबके पानि भी बहुत जादा दूषित भए गेलै मोटर लगेलासँ एगो ई सुविधा होलै की एक स्विच दैत हमर सबके पानि तुरन्त मील जाए रात विरात भी हमरा बाहर नहि जाइके पड़ै घरेमे पानि एवलेबल हर जगह हर घरमे मोटर भए गेल जकरासँ जादा तकलीफ नहि जादा नहि तकलीफ ऊठाबैके पड़य हमनी सबके आओर मोटरके पानि नदीके पानि से कुआँके पानि से स्वच्छ आओर साफ भी भए